पशुपालन करने के बहुत सारे तरीके हैं और पशुपालन के लिए बहुत सारे पशु हैं जैसे गाय भेड़ बकरी मुर्गियाँ और भी बहुत ज़्यादा जानवर हैं जिनको हम पाल सकते हैं और साथ साथ यह हमारे आय का स्रोत भी बन सकते हैं कैसे जैसे हम गाय को पालते हैं अब गाय को पालने के बाद जब भी वह बच्चे देगी आगे जाकर तो साथ साथ वह हमें दूध भी देगी अब हम उस दूध को आगे बेच सकते हैं वह हमारे आय का स्रोत बन सकता है अब इन किसी ने भेड़ पाली तो भेड़ पालने के साथ साथ हम भेड़ पालेंगे तो वह भेड़ का ऊन भी निकलता है तो हम ऊन को बेच के भी उसके भेड़ के बाल को बेचकर भी पैसे कमा सकते हैं हम और जैसे मुर्गियाँ मुर्गियाँ के अंडे हैं मुर्गियों के बच्चे हैं जो कि हम उनको भी बेचकर अपने आय के स्रोत में जोड़ सकते हैं लेकिन सारे जानवरों को एक साथ रखना तो सही नहीं है इसकी बजाय हर एक जानवर के लिए अलग अलग कक्ष बना दिया जाए या छोटी छोटी जगहें कर दिया जाए हरेक जानवर के लिए क्योंकि सारे जानवर एक साथ रहेंगे तो वह हो सकता है लड़ने लगें हो सकता है एक दूसरे के ऊपर गुस्सैल रहें लेकिन उनको एक साथ छोड़ दिया जाए जिसके छोड़ने के कारण क्या है उनमें आपस में दोस्ती वगैरह होती मतलब हो जाएगी अब जब भी हम उन्हें चरने साथ में छोड़ेंगे तो वह साथ में रहेंगे उनमें घुलेंगे वह घुलेंगे मिलेंगे तो ऐसा हो सकता है और पशुपालन करने के काफ़ी तरीके हैं जैसे उनकी एक तो देवभाल अड करना हम उनकी किस तरह से देखभाल कर रहे हैं हम उन हम उनको किस तरह से भोजन दे रहे हैं हम हमको एक तो आ सही तरीके से ख्याल रखना है और सही टाइम पर भोजन वगैरह देना है और उनका हर एक चीज़ का जैसे हम अपना ख्याल रखते हैं उसी तरीके से हमें उनका भी ख्याल रखना है